असांजे खेत्र में डायमंड गार्डन आहे जिते माण्हू सुबुह जो पंजे बजे खां वठी लेडीस हुजनि या जेंट्स हुजनि वॉक कंदा आहिनि ऐं पैजी सिहत ठाहिण लाइ उते वेंदा आहिनि जेको असांजो रूचीराम इस्कूल कलेक्टर कालोनी में आहे उते हेठि जो हॉल आहे जिते सिंधी प्रोग्राम थींदा रहंदा आहिनि सिंधी प्रोग्राम जबरदस्तु थींदा आहिनि कोई बि प्रोग्राम सिंधी रोचीराम इस्कूल में थींदो आहे ऐं माण्हू एंजॉए कंदा आहिनि मज़ो वठंदा आहिनि बराबरि जेको शेवा आहे हॉल बि थिएटर बि आहिनि जिते पिकिचरु हिंदी सिंधी पिकिचरु बि लॻंदी आहे सिंधी पिकिचरु वेल्कम लक्ष्मी हाणे हिकिड़ी सिंधी पिकिचरु लॻी उहा उते थिएटर में हली माण्हुनि ॾाढो एंजॉए कयो ॾाढी सुठी पिकिचरु हुई त अहिड़े नमूने एंजॉएमेंट लाइ सुठो एरिया सुठी आहे ऐं सुठा माण्हू उते एंजॉए कंदा आहिनि जय श्री कृष्ण